कल्ह तव्हांजी छुटी बि हूंदी न कल्ह संडे आहे त चवां थी त डायमंड गार्डनि हलूं था हलो सुठी मार्किट लॻलि आहे हुते ॿुधो आहे त उहोई सोचियां पई तव्हां कल्ह हलूं था ॿारनि खे बि कोठियूं मिलूं त ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा ॾियारी बि अचे पई त कपिड़ा बि वठिणा आहिनि मुंहिंजी साहिड़ी वई हुई मुंहिंजी साहिड़ी वई हुई कपिड़ा वठी आई आहे त ॿारनि जा बि इलाही सुठा कपिड़ा आहिनि इलाही सुठी सेल लॻलि आहे हिते ॿारनि जा बि आहिनि मुंहिंजे लाइ बि कुझु सुठो लॻे त ॾिसूं था ॿारनि लाइ नंढी लाइ आउं सोचियां पई फ्रोक या कुझु सुठो जींस या टॉप कुझु न मिले त हुन जे लाइ वठूं था प्लेन न उहो छोकिरे लाइ बि मां ॾिसूं त कुझु समुझ में अचे थो त तव्हां खे उन खे त हूंअं बि कैपरी त वणंदी कान आहे त हुन खे जींस खपे थी त उहे जींस में ॿुधी त सुठी सेल वेल लॻलि आहे त ॾिसूं था हा हा उहोई उहोई आउं चवां पई मुंहिंजी बि साहिड़ी वई हुई चए वियो त हुओ बि अहिड़े ही सुठा ड्रैस वठी आई आहे चैले सुठो वर्क आहे ड्रेसियुनि में इलाही सुठी ड्रेस वठी आई आहे त मूंखे चए पई कि तूं उते वञिजे हा उहोई डैकोरेशन डैकोरेशन जो बि थोरो घणो सुठो सुठो इलाही सामानु आहे त उहोई सोचियूं पिया हो बि वठी वठूं त वेंदासि छा त रोटी पाणी बि मूं करे वरिती आहे ॾींहं जूं ऐं करे वठां थी राति जो पाणी न हूंदो त लेट अगरि थींदो तव्हां खे त मां हुते ई रोटी खाई ईंदासे मां त वई उहोई दीदीयुनि लाइ बि ॾिसूं पिया सुठियूं ड्रैसियूं जेको जामु इलाही सुठी ड्रेसियूं आयूं आहिनि इलाही वर्क बि सुठा आहिनि त ॾिसूं था मुंहिंजे लाइ मूंखे वणंदी त दीदी लाइ बि वठी था वठूं मां ॾिसां थी सुठो अगरि वियर सुठो लॻंदो ड्रैसियूं इलाही सुठियूं वियूं चवां पई त ड्रेसूं सुठी लॻियूं त ड्रेसूं ॾिसूं था उहेई राति जो ईंदा कुर्तियूं त इलाही सुठी हुन में वर्क वर्क इलाही सुठो आहे हा इअं ई उहोई आहे मां बि उहोई सोचियां पई पोइ राति जो रोटी तव्हां ॿाहिरि ही खाई ईंदासे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे